जी हाँ बेगूसराय जिले में उपलब्ध कुछ स्थानीय शिक्षा या संस्थान हैं एवं कोचिंग बहुत सारा ऐसा है जहाँ कि हमने भी पढ़े हैं अभी भी पढ़ रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं ऐसा शिक्षा संस्थान बहुत सारा है जिसमें एक अन्नू सर का है इस क्लास और दूसरा एक सनी एस्मार्ट सीटेट क्लास सन्नी सर का है जिसमें शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे सुदृढता ढंग से पढ़ाए जाते हैं एवं सन्नी सर का क्लास बहुत अच्छी तरह से लेते हैं वहाँ पे और हम लोग भी पढ़ते हैं जाके पढ़ाते भी हैं अच्छा क्लास करते हैं हाँ पैसा लगता है कि शिक्षा का बहुत अच्छा उजागर हो रहा है सभी एस्टुडेंट एवं शिक्षक लोग भी बहुत तन मन से वहाँ पे अपना टाइम पेश करते हैं एवं टाइम देते हैं एक अन्नू सर का सीटेट क्लास हर हर महादेव चौक के पास है जो कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं बच्चे भी वहाँ पे टीचर लोगन भी आते हैं सीटेट क्लास करने के लिए एवं शिक्षक लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए थैंक यू